ए सिथ्ला सिबनो हागोन नों सिथ्ला सिबनो हायो आरो नों गथ'बानो हागोन गथ'बानो हायो ओ ओंखाम संनोबो हायो ओ होनबा होनब्ला मावफैनो हासिगोन आङो आंथ'बुरै मानसि नालाय दुइस'सोल' होनो हागोन आङो सानसेयाव

होनब्लालाय थिनस' लादो थिनस' जायो ओंखामबो संनांगोन गोबोर गारनांगोन सिथ्ला सिबनांगोन आरो हाग्रा फुनांगोन माइसा दांनांगोन माइ हानांगोन माइबो हानांगोन सिथ्ला सिबनांगोन हाग्रा फुनांगोन ओंखामखौ आं इसे होनो हागोन फुंआव जाना फैदो ए फुनाव जाना फैदो सानसुआव आं

खोनाबाय थिनस'ल' होगोन आं थिनस' दे दे दे ओंखाम होगोन आं बेदर गैया मिरामिस सो फै गाबोन फैदो दे नाथाय बेदर गैया मिरामिस दोनदो दोनदो